हैलो में तुसें नंबर सनानियां पंज ते तुस दिखदे रौह्एओ कि एह् दस कोला लेइये दस लक्ख दे बिच्च आंदे कि नेईं आंदे ते बाई इक एह् होई गेआ ते दूआ चौबी ते त्रीआ छब्बी चौथा नब्बै ते पंजमा इक सौ बीह् एह् दस कोला लेइयै दस लक्ख दे बिच्च आंदे आंदे होगे ते सनाएयो तुस मिकी